साढ़े एह्दे च बिजली कटौती दी बड़ी होंदी एह्दी दिक्कत होंदी ऐ जेल्लै गर्मी दा टैम आंदा लोक बड़े दुखी होंदे ऐ शाम्मी रातीं उं'दे कोला सलोंदा नेईं ऐ मच्छर होंदा कन्नै बच्चे जेह्ड़े होंदे ओह् बेचारे करदे जेह्ड़े आम लोक ते जिंदगी जेह्ड़ी गल्ल सनां ना में तुसेंगी ते लोक बड़े परेशान होंदे ऐ लोग इ'नें आखदे बी ऐ अपना जेह्ड़े बड्डे जेह्ड़े नेता होंदे इ'नेंगी समझांदे बी ऐ कि अपना थोह्ड़ा सानू रातीं थोह्ड़ा करी आया हा जेह्ड़े इनवेटर जिंदे कोल ऐ जेह्ड़े थोह्ड़े थोह्ड़े अमीर अमीर लोग ऐ ओह् ठीक रौंह्दे ऐ जेह्ड़े गरीब बेचारे ऐ एह् झुग्गियें झुपड़ियै च रौंह्दे बेचारे कुलियें च रौंह्दे ऐ उं'दे वास्तै बड़ी मुश्किल होंदी ऐ रातीं उ'नें बेचारे पूरी रात बच्चे सौंदे नी ऐ मच्छर मच्छर कट्टी कट्टी खंदा ऐ एह् उं'दे घर बेचारें दे ओह् नी होंदा लाइट नी होंदी ऐ मोमबत्ती मोमबत्ती लाइयै बेचारे रात कड्ढदे ऐ ते मच्छरै कन्नै बुरी हालत होंदी ऐ ते एह् चीज बस दिक्खां जेल्लै एह् चीज आंदी ऐ ते दुक्ख लगदा बंदे गी ते बहुत ज्यादा एह् चीज साढ़े एहदे च साम्बे शैह्र च बी दिक्खना दिक्खी जंदी ऐ एह् इ'यां थोह्ड़े थोह्ड़े इलाके च ऐ वैसे जिंदे घर जेह्ड़े अमीर बेचारे उं'दे कोल इनवेटर बगैरा ऐ साढ़े एह् ले गरीब होऐ लोक ते उं'दे कोल एह् बड़ी दिक्खना पौंदी एह् चीज बड़ी ज्यादा फेस करनी पौंदी एह् चीज